جناب کون صاحب جی آل احمد بول رہا ہوں میں جی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ بھائی کچھ کہنے سے پہلے میں دو شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ دار السرور کہتے ہیں لوگ دار السرور کہتے ہیں ہم جسے رامپور کہتے ہیں نام میں کیا بتاؤں لوگ مجھے آل احمد سرور کہتے ہیں یہاں پر میں نے اپنی زندگی میں جو بھی قدم اٹھایا وہ بچوں کی بھلائی فلاح و بہبود کے لیے ہی اٹھایا چونکہ ہمارے والدین نے یہی سکھایا کہ جب کسی کا بھلا کرو گے تو اللہ تعالی آپ کا بھلا کرے گا چالیس پچاس سال ہو گئے اور میں چالیس پچاس سال سے اپنے گھر پر ہی فری آف کسٹ میں پڑھاتا ہوں خاص طور سے اردو سبجکٹ اور کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا میں خود مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اتنی دور دور سے بیٹیاں میری آئیں پڑھنے کے لیے اور آپ نے کوئی اسکوٹی سے آئے کوئی موٹر سائیکل سے آئے یا بیٹری رکشہ سے آئے اور وہ اپنا پیسہ آنے جانے کا خرچ کریں اور ان سے میں کہوں کے صاحب پیسہ دے دو تو ترس آتا ہے میں تو میں پڑھاتا ہوں جس قابل بھی ہوں اور لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ میری پڑھائی ہوئی لڑکیاں ستاسی کے قریب تو اردو ٹیچرس ہیں جو معلم کر کے آئی ہیں معلم والی اور پچاسی کے قریب اردو ٹرانسلیٹر ہیں جو بارہ سو ساٹھ کاپیاں ہم نے چیک کی تھیں جس میں پچاسی لوگوں کا سلیکشن ہوا تھا اور اعظم خاں صاحب اس وقت منسٹر تھے تو ان کا یہ آڈر تھا اپنے پی اے کے لیے کہ آپ انور مقصود خاں اس زمانے میں پی اے تھے وہ آئے گھر پر میرے اور مجھے لے گئے کہ کلکٹر صاحب نے بلایا ہے اس زمانے میں ٹی پی شریواستو کو صاحب کلٹر تھے اور ایم ایم خان اے ڈی ایم تھے اور میں صبح سے ہی اس میں نے کہا صاحب میں تو ہارٹ پریشنٹ ہوں مجھ سے اتنی کاپی چیک نہیں ہوں گی اور آپ ان سے ہاٹ لائن پہ بات کر لیجیے مجھ تو کہا نہیں تو ہم بات کرتے تو وہ جواب آیا کہ آپ سرور صاحپ کے علاوہ کسی کو نہ رکھا جائے لہٰذا مجھے انہوں نے اپوائنٹمنٹ کیا اور چار چھ دن میں ان کے گھر پر ہی رہا کلکٹر صاحب کی کوٹھی پر اور گھر جانے کی اجازت نہیں تھی چونکہ وہاں آ گیا تھا اور بڑا کانفیڈینشیل ورک تھا تو وہ پچاسی لوگ اردو انوادک چنے گئے جس میں تین چار دن لگے اور ان میں نے کہا کے صاحب میں تو گھر بھی کہہ کے نہیں آیا ہوں اس سے آگے گھر کی وہ نہیں ہے میں کلیکٹر ہوں میں خود کیا کہتے ہیں کروا دوں گا اور جہاں تک کالج کا سوال ہے تو آپ یہاں پر سرکاری ڈیوٹی دے رہے ہیں تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے اوکے تھینک یو ٹھیک ہے